हाँ हाँ सर बोलिए ना अच्छा गुलाब का फूल चाहिए आपको कल तक हाँ कच्चा फूल में चाहिए सर उसका रेट अपना आपको कैसा चाहिए मतलब के जी में चाहिए या कैसा चाहिए आपको कोई सर अच्छा बस गुलाब का फूल ही अच्छा वो जो अपना प्लास्टिक जो आता है गाड़ी सजाने के लिए वही ना अच्छा उसका रेट अभी मार्केट में तो सर ऐसा चलता है वन थाउसेंड के हिसाब से ऐसा चलता है तो आप तो शायद पहले भी आए थे ना मेरी दुकान पर हाँ तो अभी आप देखिए हाँ हाँ हाँ आप मेरे आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं तो मैं आपको उसके हिसाब से देखिए मैं मैं अभी तो वैसे नॉर्मली हज़ार का बेचता हूँ आप मेरे रेगुलर कस्टम्बर हैं तो मैं आठ सौ नौ सौ तक आठ सौ तक लगा सकता हूँ आपके लिए हाँ और आपको बस गुलाब का फूल ही चाहिए सर हाँ हाँ अच्छा तो अच्छा आपको किस किस चीज़ के लिए चाहिए अच्छा तो वहाँ पर ना सर हाँ वहाँ पर ना सर और भी हाँ मेरी तरफ़ मेरी में ना तरह तरह के भी फूल हैं गुलाब का फूल है गेंदा है जो अपना गाड़ी में लगता है फूल तो तरह तरह के फूल हैं तो आप आएँगे ना तो मैं आपको तरह तरह के फूल दिखाऊँगा कच्चा भी है प्लास्टिक भी है जो अपना पूरा एक दम अभी अभी अभी मार्केट से ले कर आया हूँ तो एक दम पूरा एक दम फूल है गेंदे वाले के भी सेम ही रेट है लेकिन अभी आप तो हाँ हाँ आप मेरे रेगुलर कश्टमर हैं तो सर आपके लिए तो अभी कर सकते हैं ऊपर नीचे हो जाएगा जैसा जैसा आप लेंगे ना तो अभी आपका तो वैसे भी लगन है आप किस चीज़ का गाड़ी का बिजनेस लार रहें सर हाँ अच्छा वो अपना शादियों में अपना मतलब लड़कों के लिए गाड़ी देते हो उसके लिए अच्छा तो हाँ आप तो अभी आपका लगन में कंटिन्यू चलेगा तो आप तो मेरे रेगुलर वैसे भी रेगुलर कश्टमर हैं तो आपके लिए कर सकते हैं सर आप आईए ना आप जो भी रहेगा ऊपर नीचे भी थोड़ा क्या है करेंगे दस बीस ऊपर नीचे हम लोगों को भी बिजनेस करना है सर तो बस ऊपर नीचे दस बीस कर के ऊपर नीचे कर के ले लेंगे ना ही आपका भी नुक़सान रहेगा ना ही मेरा भी नुक़सान रहेगा तो आप देख लेते आप अगर हाँ हाँ आप देखिए ना अब और बाक़ी अगर आपके आज़ू बाज़ू में क्योंकि आपके कांटेक्ट में तो और भी सारे मतलब लड़के रहेंगे जो अपना ऐसी गाड़ी भाड़े पर देते तो अगर वो सब भी हाँ हाँ हाँ हाँ तो आप उन से भी एक बार क्योंकि हाँ तो हम लोग क्या करते हैं कि कमीशन बेस पर भी काम करते हैं अगर आप लड़के ला कर के देते हैं ना तो मैं आपको उस में से वो जो बजट रहता है तो उस में से हम लोग भी डिस्काउंट देते हैं तो अगर उस में देख लीजिए अगर आपके पास कोई है तो आप बता दीजिए ले कर आइए मैं अभी आपकी आपको आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा सर ठीक है सर ठीक है ओके धन्यवाद